و علیکم السلام جی ہم سیمنٹ والے ہی بول رہے ہیں جی ابھی ڈرائیور نہیں ہے اسی لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا کیا کریں گے ابھی کوئی ہے نہیں سیمنٹ پہنچانے والا تو ہم کیا کریں گے ڈرائیور ہے ہی نہیں ٹائم لگا دیا ہے وہ آنے میں ہاں تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہیں دے رہے فری کا لیکن اب کیا کریں گے آیا ہی نہیں ہے ہوں جی جی ہم بول رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ مل جائے گا پانچ دس منٹ میں جی جی ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی بات ہماری بھی مجبوری ہے نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے ہم پہنچا دے رہے ہیں ابھی تھوری دیر میں ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش تو جاری ہے ہم بھیج دیں گے جی جی ہم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم فون کر رہے ہیں بول رہے ہیں اس کو پہنچا دینے کے لیے صحیح بات ہے کسی کا کام رکا ہوا ہے